हेलो नमस्ते मैडम मैम मैं फूलन बात कर रही थी आपके कॉलेज से सेकंड ईयर की विद्यार्थी मैडम मुझे ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए था मैडम मैडम मेरे पापा का ट्रांसफर भोपाल से उज्जैन हो गया है तो मेरी पूरी पूरा परिवार जो है अब उज्जैन में शिफ्ट हो रहा है तो मुझे अब उज्जैन में ही पढ़ाई करना होगा मैडम मैडम मेरे साथ सब परिवार वहीं जा रहा है तो मुझे भी वहाँ जाना होगा मेरे घरवाले मुझे यहाँ पर अकेले नहीं छोड़ेंगे मैडम अकेले नहीं रखेंगे यहाँ मुझे उन के साथ ही जाना पड़ेगा मैडम नहीं हो पाएगा घर पर मुझे छोड़ेंगे ही नहीं यहाँ पर जी मैम हाँ मैम उज्जैन के कॉलेज में एडमिशन ले लूँगी मैं पापा करवा देंगे तो सेकंड ईयर तो अभी मेरा कंप्लीट हो ही जाएगा तो एक ही साल तो बचा है तो मैं उज्जैन में कर लूँगी मैडम जी मैम तो मैं कब आ जाऊँ मैडम कॉलेज तो मुझे मिल जाएगा जी मैडम मैं आपके पास आती हूँ और इसमें कोई मैम मेरे दो सेम के जो मार्कशीट है वो भी मुझे लेना पड़ेगा वो मार्कशीट मैंने नहीं लिया है तो आप प्लीज़ वो भी दे पाएंगे मुझे जी जी और ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट का कोई चार्ज तो नहीं लगेगा मैडम निकालने के लिए जी मैम ठीक है जी जी मैं आती हूँ मैम दो दिन के बाद आती हूँ थैंक यू मैम